हलाे आप स्विगी से बात कर रहे हैं मुझे आपसे एक अडर चाहिए थी मुझे स्वराज रेस्ट्रॉन्ट से एक भात एक दाल फ़्राई और एक सलाड और दो मसरूम और एक पनीर चाहिए था क्या है कि वह कितना टोटल हो गया वह मुझे थोड़ा बता दीजिए में आपको ऑनलाइन पेमेंट कर देती हूँ हाँ जी ओ थोड़ा रुकिए अभी वह वेबसाइड खोलकर जब मैने देखी तो मुझे एक कूपन कोड दिख रहा है हाँ हाँ एक कूपन कोड वह भी थोड़ा वहाँ पर लगा देना जिसके लिए मतलब मेरे पैसे थोड़ा घट जाएंगे हाँ हाँ वहाँ पर कुछ डिस्काउंट होगा तो कूपन कोड वह दे रहे है वह थोड़ा मेरे खाने पर लगा देना जिसकी वजह से मुझे थोड़ा कम पैसे देने पड़े आप समझ रहे हैं हाँ हाँ वह लगा कर आप थोड़ा मुझे प्राइस बता दीजिएगा उसके बाद मैं आपको दे दूँगी और आप लाकर थोड़ा मुझे दे दीजिए हाँ जी रखती हूँ